दाउ अमा फिनायनि बिसयै आं बुंनो एसे आंनि नखराव हाथाइनिफ्राय बायनाय दाउ बायनानै आं फिफैयो मासेयाव किजियाव सारिस' टिनस' फाच्च' समाव आमफ्राय माखासे अमा अमा फिसा बेफोरखौबो मासेयाव तिन हाजार गाहाम बुन्दाया आरो बुन्दिया बिदिनो पसिच्च' दुइहाजार बिदिनो फाननानै आं न'वाव फिफैयो आरो बोरमाखौबो बिदिनो मासेयाव आटस' नइस' नङाबा बोरमा नायै बोरमा हाजार फिसा फिसाखौ लाबोनानै आं न'वाव फिफैयो दा मोसौ हालुवा बायनो सानदोंब्लाबो मासेयाव बिदिनो साटि हाजार सटुर हाजार बायनानै बिदिनो न'वाव लाबोयो आरो दा मोसौ गायफ्राबो फिसा नांगौ होननानै लाबोयो बिदिनो सलिस बिदिनो पइट्रिस बिदि बिदि बेबायदि हाजाराव लाबोयो आरो बेखायनो दा जोङो बेजोंनो मोसौ फिसा गायखेर फान्नानै दाउ फान्नानै अमा फिसा फान्नानै मासेयाव टिनहाजार गाहाम पसिच्च' गाहाम दुइहाजार गाहाम फान्नानै बिदिनो नखरखौ फोथाङो दा आरो बेनिफ्राय जोंनि रायजो जानाया बेफोर नङाब्ला जों राहा गैखाया नालाय आरो अमा अमानि बिथोरावबो गोबांथार दाम दर मेलायाब्ला बेखौबो लाबोनो हाया नालाय बेखायनो जोङो मिलायनानै लाबोनानै आरो बिमा खालामनानै फिसाफोरखौबो जोङो फानफिनो फानफिननानै बिदिनो अमा नायै अमा दामफ्रा दङ बुन्दिफ्रा बिदिनो दुइहाजार गाहाम बुन्दाफ्रा टिनहाजार गाहाम पइथ्रिच्च' गाहाम मोनो बिफोरजोंनो जोङो दा फिसाफोरखौ आरो नख'रखौ खांगो खांगासिनो दं खांगासिनो दं नालाय बिदिनो जानाय लोंनाफ्रावबो थाङो बिदिनो मैगं थाइगं दा आरो मैगंफोरजोंल' जानो हाया संख्रि नांगौ थाव नागौ हालदै मस्ला नांगौ गोबां खरस जायो बे दाउ अमा बोरमा फान्नानैनो जोङो नखरखौ खांदों आरो दा खांगासिनो दं आरो जागासिनो दं दा फिसाफ्राथ' दे सेंग्रा देरजोबबाय नालाय बिसौफोर दं बे बिसौफोरजोंनो फरायनाय गानहोनाय जोमहोनाय गस्ला पेन बेफोरजोंनो जों बाहायगासिनो दं बिदिनो जों बाहायबाय थालांगोन जोंनि जोंनि मुगाया जेब्लाबो जों फिसाफोदनि मुगाखौ मोजोङै खालाम लांनो थाखाय जोङो सेस्था खालामदों बिदिनो जोङो खालामबाय थागोन आरो फिसाफ्राबो जोंनि जों थैयोब्लाबो फिसाफ्रा बिदिनो खालाम लांथों आरो